कृषि में उपयोग होने वाले विभिन्न यंत्र हैं जो कि सब से पहला जो मेरा हल हो गया उसके बाद आ जाओ टैक्टर से ले के रिलेटेड हम माना जाए तो कल्टिवेटर हो गया रोटवेटर हो गया थ्रेसिंग मसीन हो गया ये सब सारी चीज़ जो है हम लोग का जो है जो है कम्पायलर हो गया ये सब सारी चीज़ जो है हम लोग कृषि से रिलेटेड विभिन्न यंत्र हैं हल ले लें तो हल सब से जो है हम लोग का जो आधुनिक आधुनिक क्या सब से पुराना यंत्र मना जाता है जो कि बैल को ले कर के ज़मीन खोदने में काम आता था उसके बाद आने वाले युग में जो युग हम लोग का अभी सुरू है उसमें जो है हम लोग ट्रैक्टर के हिसाब से कल्टिवेटर का जो कि हमको खेत को से मिट्टी को उसको कोदने खोदने में काम आता है या कल्टिवेटर या उसमें रोटावेटर ले लिया जाए तो रोटावेटर का भी काम वो है जो कि हमारी मिट्टी को भूर भूरा और वो पतला कर देता है और उस पर अगर अन्न उग जाने के बाद जो हमलोग का जो थ्रेसरिंग मसीन होता है वो क्या करता है कि जो हम लोग जो दाना जो उगाते हैं उसके भूसे को दाने से अलग कर देता है और उसके बाद या और उसको अलग करने के बाद वो उसका अलग अलग सब कुछ हो जाता है और जो बाक़ी जो अन्य मसीन जो है जैसे कम्पायलर हो गया उसका सारा सिर्फ़ एक ही काम होता है कि जो जितने भी मसीन आते हैं वो एक ही साथ उसको काटने के अलावा उसको एक ही साथ काटने हैं उसके साथ उसको तैयार कर के वहाँ से अलग कर देता है इसके अलावा जो धान गेंहूं वो कोई भी चीज़ हो गया उसको काटने के लिए उसका यूज होता है लो कटिंग मसीन आता है जो कि आपको धान को काट कर के अलग अलग अलग करता देता है भूसे को अलग कर देता है ये सब चीज़ हम लोग के जो विभिन्न यंत्र हैं जो कि हम लोग खेती में यूज करते हैं